मिगी क्वेशन आए दा कि डोगरी लैंग्वेज़ कियां अस प्रमोट करचै ते कियां इसी बचाइयै रक्खचै फ्यूचर मतलब फ्यूचर जनरेशन आस्तै जेह्ड़ी साढ़ी औने आह्ली नसल ऐ ओह्दे वास्तै ते मिगी लगदा ऐ में इक चिट्ठी बी लिखी ही श्राईन बोर्ड गी कि ओह्दे बिच्च में लिखे दा हा कि असें ना इक सर्टिफिकेट कोर्स कराना चाहिदा डोगरी लैंग्वेज़ दा जियां त्रीन तिन म्हीनै दा छे म्हीनै दा ठीक ऐ ना ओह्दे कन्नै केह् होना कि लोकें बिच्च जादा प्रमोशन होनी जियां जम्मू यूनिवर्सिटी बिच्च ना डोगरी दी चलदे डोगरी दा डिप्लोमा कोर्स चलदा छे म्हीनै दा त्रै म्हीनै दा फ्रैंच दा चलदा उयां गै इसी प्रमोट करना चाहिदा ते कन्नै असें जेह्ड़े अपना डीडी डोगरी जेह्ड़ा ऐ चैनल ऐ उसी जादा शा जादा असें ना प्रमोट करना चाहिदा जां टीवी बिच्च ओह्दे अपने बच्चें गी दस्सना चाहिदा उसी टीवी बिच्च ते मिगी लगदा कि इंया जेह्ड़ा ऐ प्रमोशन ओह्दी जादा होनी ऐ कन्नै अस एह् बी करी सकने आं कि जेह्ड़ा साढ़ी स्कूल दी जेह्ड़ी अस शिक्षा दिन्ने आं जेह्ड़ी पढ़ाई ऐ पढ़ाई लिखाई ऐ साढ़ी स्कूलै बिच्च ओह्दे बिच्च बी अस जेह्ड़ा ऐ डोगरी जेह्ड़ी ऐ सब्जेक्ट बनाई सकदे जियां असें उर्दू रक्खी दी संस्कृत रक्खी दी जियां हिंदी रक्खी दी ऑप्शनल बी अस उसी उसी लेइयै प्रमोट करी सकने आं तो इंया फिर इक एह् आया फ्ही कन्नै अपनी जम्मू यूनिवर्सिटी बिच्च जेह्ड़ी ऐ इंया डोगरी डिपार्टमेंट बी ऐ उन्नै केह् करना नुक्कड़ नाटक करने चााहिदे ठीक ऐ पेम्पलेट जेह्ड़े हैन इश्तेहार बंटने चाहिदे साढ़े अस दिक्खने आं कि साढ़े कोल डोगरी दा जेह्ड़ा ऐ ओह् न्यूज़ पेपर निं ऐ तो ओह् उस उस कन्नै बी अस करी सकने आं उसी जादा जादा प्रमोट पर पैह्लें असें ना घर दिक्खना चाहिदा घर अज्जकल केह् ऐ कि पेरैंट्स जेह्ड़े ऐ मां प्यौ हैन ओह् इक अपने बच्चें गी डोगरी निं सखांदे हैन ओह् आखदे डोगरी जेह्ड़ी ऐ इंया इंया ऐ कोई कोई मती कोई शैल लैंग्वेज़ निं ऐ तुस हिंदी बोलो इंग्लिश बोलो ते असें पेरैंट्स कन्नै बी काउसलिंग करनी चाहिदी उनेंगी सनाना चाहिदा कि डोगरी किन्नी शैल ऐ डोगरी कियां असें प्रमोट करनी ते मिगी लगदा ऐ कि एह् कुछ ऐ मध्यम ऐ जेह्दे बिच्च अस प्रमोट करी सकने आं डोगरी च अपने जागत ते मुड़े